हमर पूर्णियामे पॉलिटेक्निक चौकके पास वृद्धा आश्रम छियै आओर एक सामुदायिक संस्थान कला भवन भी छियै वृद्धा आश्रममे वृद्ध लोकसब अपन रहै छियै फ्रीमे आओर कला भवनमे जब भी कोइ सामुदायिक पूजा पाठ या कोइ जनप्रतिनिधि आबै छियै तब वहाँपर जमा हो कर लोकसब ओकर भाषण सुनै छियै आओर ज्ञान लेबे छियै आओर हमर पूर्णिया जिलामे बहुत बहुत से युवाओके द्वारा मद लोगोके मदद करैला बहुत सब प्रकारके चीज भी कदम उठायल जाइ छियै जैसे कि फ्रीमे रक्त दान आओर गरीब लोग जो सब रोडपर रहै छियै ओकरा सब लए मुफ्तमे भोजनके भी व्यवस्था करायल जाइ छियै जाहिमे जाहिमे शाममे सब युवा सब मिलि जुलि कऽ एक जगह खाना बनाबै छियै आओर वो खानाके जा कऽ गरीब लोगके बीचमे फ्रीमे वितरण करैत जाइ छियै